हलो हांजी हा तव्हां छा कंदा आहियो अछा हूअ कमिकल्स लाइन्स मुंडवा लिमिटेड आहे उन में आहियो तव्हां अछा अछा उन में त असां ॾाढनि ॼणनि खे घरु ॾिनो आहे ऐं उन एरिया वारा तव्हांजे कमिकल इंडस्ट्री जे नज़दीक बि आहे त पोइ मां उन्हनि सां गॾु गॾु तव्हां खे घरु ॾियर ॾियारे छॾींदमि घणा ॿ ॼणा आहियो नी

हा उन्हनि जंहिंखें मां ॾिनो आहे उन्हनि जे ई एरिया में तव्हां खे ॾेई छॾींदमि त पोइ तव्हांजी इंडस्ट्रीअ वारनि सां गॾु गॾु तव्हां रहंदव अने आइ मीन कहिड़े प्रकार जो खपेव तव्हांखे घरु वन बी एच के खपेव टू बी एच के की कहिड़े हिसाब सां खपेव उन प्रमाणे मूंखे ॿुधायो छा फर्नीचर वारो घरु खपेव ठीकु त पोइ फर्नीचर लाइ त पोइ उन एरिया खां थोरो दूर थी वेंदव पर इलाही सुठो वेल फर्निश रिकवर अथव ऐं सभु सोफा ॿोफा सभु ठहियलु अथव त पोइ उहो पोइ मां तव्हां खे ॾेखारे छॾींदीमांव अने उहो मुंडवा खां नज़दीकु बि अथव तव्हां खे ॾिसो सामान्य घरु खपनिव त पोइ त सस्तो हूंदव सत अठ हज़ारनि में मिली वेंदव पर हाणे तव्हां चओ था की मूंखे फर्नीचर वारो खपे त उहो एरिया बि इलाही हाई फाई आहे अने उन में सभु फर्नीशिंग बि थियलु आहे त उन जे प्रमाणे त तेरहां चोॾहां पर मंथ जा व्याजु बि त पोइ हिन में न अची सघंदो पोइ त तव्हां खे हेठि में ॾिसिणो पवंदव मतिलबु फर्नीचर वारो खपेव ऐं सभु फैसेलिटीज़ बि खपनव त एतिरा त थींदा ई असां हूंअं सभिनि खां ॿियनि खां सतरहां सौ सतरहां हज़ार केतिरा वठंदा आहियूं पर हीअं त तव्हां चयो की केमिकल इंडस्ट्री में आहियूं त पोइ हिते असांजा इलाही कस्टमर आहिनि इन जे सुञाड़प ते मां तव्हां खे तेरहां चोॾहां चयो आहे वन बी एच के खपेव त पोइ हा भले वन वन बी एच के वांदो कान्हे वन बी एच के में तव्हां खे ॾहें हज़ारें ताईं मिली वेंदव पोइ तव्हां खे ॾिसिजो त कहिड़ी रीति सां सभु तव्हां खे फैसेलिटी खपेव मां तव्हां खे उहे टे चार घर ॾेखारे इंदीमांव हा हा भले तव्हां घरु ॾिसी वठो हिकु बार पोइ तव्हांखे ॿुधायांव की केतिरो किरायो थिएव थो हले हले ठीकु आहे हा